हैलो गुड गुड मॉर्निंग सर जी मैं सर मैं प्रियांशु का पापा आज़ाद गिरी बोल रहा हूँ प्रिय प्रियांशु गिरी क्लास टेन्थ

जी जी जी सर ये समस्या है कि मैं मेरे गाँव पे मेरी माता जी का तबीयत बहुत ख़राब है तो मैं पूरी फैमिली वहाँ जाना चाहता हूँ तो मेरा बेटा अकेले कैसे रहेगा तो मैं उस को ले जाना चाहता हूँ सर तो उस को एक हफ़्ते का हॉलिडे चाहिए नहीं सर मुझे एक हफ़्ते का चाहिए ना सर प्रॉब्लम है ना मेरे को एक हफ़्ते से ज़्यादा भी लग सकता है लेकिन मैं एक हफ़्ते मैनेज कर के कर दे रहा हूँ सर जी सर चलिए सर दे दीजिए जी सर मेरे को इक्कीस तारीख़ को एक्किस आठ दो हज़ार तईस को सुबह के आठ बजे निकालना है इक्किस पच्चीस आठ दो हज़ार तईस तक छुट्टी चाहिए मेरे को जी जी सर ट्यूशन पढ़ा के नहीं कमज़ोर है सर मेरे को लगता है तेज़ है मेरा बच्चा जी सर मेरे को ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है सर जी सर जी सर मैं मैनेज कर लूँगा आप वो बस ब्रेक वाली दे दीजिए छुट्टी दे दीजिए जी जी सर जी जी सर थैंक यू जी सर मैं पेरेंट्स मीटिंग में आऊँगा जी सर धन्यवाद सर धन्यवाद